انٹرنیٹ گیمز ایک طرح سے ایک یہ ہے کہ پب جی ہے اور فری فائر ہے اس سے بچوں کو نقصان اتنا زیادہ ہوا اتنا ہوا ہے آپ غور کریں گے تو بچوں کا جو تعلیم کا جو وقت ہے اس میں بھی بچے گیمس کھیلتے ہیں فری فائر کھیلتے ہیں اسی طرح پب جی کھیل لیتے ہیں اور اس سے نقصان بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی ان کی آنکھوں میں آنکھوں کی روشنی بینائی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہوجاتے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ان کو فری فائر کے ذریعے سے اسی طرح اب نقصان جسمانی نقصان یہ ہوتا ہے کہ قوت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے وہ پھر کوئی کسی کام کے لائق نہیں رہ پاتا اتنا انٹرنیٹ گیمز کے ذریعے وہ پریشان ہو جاتا ہے لوگ اپنے بچوں کو چاہیے کہ لوگ اپنے بچوں کو گیمس وغیرہ سے ففری فائر اور فری فائر پب جی وغیرہ سے بچائیں لہذا ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ فری فائر اور اور بھی طرح کے گیمس ہیں اس سے بچوں کو بچائیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا آج کل جس طرح آپ دیکھیں گے کہ جسمانی طاقت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر کسی کام کے لاق رہتا نہیں تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ بچوں کو اس سے بچ